चिरां जिल्लायाव गिबि समाज दावगानाय आरो जौगानायनि मावथांखि हाबाफारिफ्रानो जाहैबाय जोंना गिबियावनो जोंना सोलोंथाइ सोलोंथाइनि सुबिदा आरो जोंहा दंखायोयानो सोलोंथाइ देहा फाहामसालि फाहामथायनि सुबिदा हावरिया थासारिखौ बाङाय होनाय आयजोनि गोहो बा बांहोनाय बेबोथ' दंखायोयानो थेवब्लाबो जोंनो माखासे समाव नांगौ रोखोमनि जों हेफाजाब मोनजोबा जेरै सोलोंथाइनि सायाव नांगौ रोखोमै नांगौ रोखोमनि नांगौ बायदि जों लेखा एबा बुकफोरखौ मोननो हाया आरो देहा फाहामसालि बेनि थाखाय जोंना लामानि थासारि बेफोर मोजां नङा आरो गारि थांलाय फैलायनि उसुबिदा माखासे समाव उसुबिदा जायो बेनि थाखाय सुबिदा खालामनानै लाग्रो नांगोन आरो जोंनि लामा हान्थिनायनि नांगौ रोखोम नांगौ थाइमाव सौहैनांगौ थाइमाव जों माखासे सहैनो हाया बेनि थाखाय माखासे सुबिदा खालामनो नांगोन आरो सोलोंथाइ जोंहा नांगौ रोखोमनि जेरै बुख्स स्थर लाइब्रेरि बेफोराव नांगौ रोखोमनि बुकफोरखौ मोनजोबनो हानांगोन आरो जोंना बे ओनसोलाव सुबुंफोर सुबुं हेफाजाब होग्रा मा सोरखारि हाबाफारि बाथ्रा बेफोर जाहैबाय जोंना आंनि मिथिनायाव मोनसे दङ आयुष्मान भारत हेल्थ खेयार स्खिम बेथ' जोंनि गामि गामि ओनसोलाव जेरावबो सोलिखायो बेखौ गामिनि माखासे दैदेनगिरि बा मिथिनाय मानसिफ्रानो दायथ' लानानै मावनानैै होयो एबा नों माबा हायाब्लाबो दखानफ्राव माफ्राव मावो बेजों जोंहा माखासे बे आयुष्मान भारत हेल्थ खेयार स्खिमजों गोबां माखासे आनसुंथाइ मोनो आरो गोबां दस्रा दंबावो बेफोरखौ बारा मिथिया